फालांगि खालामनायाव जोंनि गामियारि ओनसोलाव बिराथ माने दालां गैया मा गैया जायो खस्थ' जायो बेफोर मोगा मोगिनि गेजेरजों जोङो फालांगिखौ खालामनांगौ जायो जेब्ला जोंनि गामिनि गयफोरखौ जोङो फाननो होननानै लाबोयो अब्ला दालां गैयिनि थाखायनो गोबां गयफोरखौ बारहोनो हाया जायो आरो दैयाव जेब्ला जोङो दैसिम थाङो अब्ला दैनि नावफोराबो दैनि बानाजों देरलांनांगौ जायो फाथो फालांगि खालामनाय बेफोरखौ दैजों बारहो हरनांगौ जायो बेफोराव बिराथ खस्थ' मोनो मानो होननानै बुङोब्ला फाथोखौ नावआव जाबनानै लाङो माब्लाबा समाव दैया देरनानै होयो दैज्लां बोथोरनि समाव अब्ला फाथोआ गोजावलाङो बेफोरबायदि मोगा मोगि जेंनाफोरा जोंनि गामि ओनसोलाव सोमजियो एबा जोङो गामि ओनसोलाव बेफोरनि मोगा मोगिजों जोङो फालांगि खालामनायखौ बन्द खालामनो गोनां जायो आरो समाव थाखा फैसा थोया लोमाब्लाबो फालांगिखौ दोनथ'नांगौ जायो आरो बेफोरखौ जोङो सुंथानो थाखाय जोङो गोबां सरकारनिफ्राय जोंनोहाय हेफाजाब नांगौनि गोनांथिफोरा दङ